हलो हाँ भय्या स्विग्गी से बोल रए हैं यार भय्या मैंने आधे घंटे पहले ऑडर किया है खाना ये कब तक डिलिवर हो जाएगा मुझे और ये खाना मैंने हाँ मैंने एड्रेस दिया था ये भरतनगर का भरतनगर में नगरनिगम ऑफिस के पास चक्की के सामने वो है लेकिन जब जब मैंने ऑडर बुक किया था तो वो मुझे पच्चीस मिनट दिखा रहा था लेकिन तीस मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और तीस मिनट होने के बाद भी अभी तक खाना मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया है दूसरा जब मैं जो जो व्यक्ति मेरा खाना लेकर आ रहा उसकी लोकेशन और वो देखरा हूँ तो पता चलरा है कि वो अभी रेस्टोरेन्ट के सामने खड़ा वहाँ से निकला नहीं है तो आप थोड़ा मुजे बताइए कि ये कब तक खाना पहुंचेगा क्योंकि आप ने तीस मिनट का लिखा है लेकिन पच्चीस मिनट का लिखा तीस मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक खाना नहीं पहुंचा ऐसी सर्विस देंगे आप तो फिर तो हो गया कमाल क्योंकि मुझे भूक लगी है भाई और अभी तो खाना आप के रेस्टोरेन्ट से निकला नहीं ऐसा मुझे दिख रहा है तो आप ज़रा मुझे कब तक खाना पहुंचेगा वो ज़रा एक बार बताऍं नहीं तो फिर मैं अपने ऑडर को कैंसिल करूँगा और मैं जा कर ख़ुद खा के आऊँ बताइएगा थोड़ा